जेनाकि पञ्चायत भवनमे जाइ छै मुखिया बैठै छै भाषण करै छै मुखिया गेल सरपन्च गेल वार्ड सदस्य गेल ई सब पञ्चायतके राखै छै गरीब लोककेँ रक्षा करयके लिए जेकरा जे होइ छै से फण्ड दिआबै छै सरकारके से दै छै जेकरा नहि भेल तऽ मन भेल तऽ बदैल कऽ दोसरोके दए देलक आ नहि जेकरा ईमानदारी रहल से दए देलक जेकर यऽ ओकर लानिके ओकरे दए देलक तकर बाद इसकुलो बहुत बढ़िऑं बनलै जेना इसकुल छै बढ़िऑं बहुत बढ़ऑं छै आ बच्चा सब के हिफाजत करै छै खाना दै छै टाका भेजै छै महिनामे अङ्गनोबाड़ीमे दालि चावल दै छै सब महिलाके डिलेवरी आर वालीके देलक बोला बोला कऽ महीनामे एक बेर कऽ देलक सब किछु दालि दै छै चावल दै छै सोयाबीन दै छै इसकुलोमे बढ़िए व्यवस्था छै आङ्गनोबाड़ीमे बढ़िए व्यवस्था छै मुखिया सब सब विचार कए कऽ गरीबके देलक तहन तऽ जे आयल सब तऽ देबे करै छै एहिमे तऽ कोनो दिक्कत नहि छै जकरा मन नहि होइ छै दै के नहि दै छै जेकरा दै के होइ छै से देबे करै छै एहिमे तऽ कोनो बाते नहि छै ओ तऽ कोइ अपना घर से नहि दै छै दै छै सरकारे दै छै कोई मदद करि दै छै इएह ने भेलै